गालामाल दखाननिफ्राय जों गोबां रोखोमनि बेसाद मोन्नो हायो गालामाला गोबां रोखोमै बेबायदिनो दालि माइरं जिरा संख्रि बेफोर बायदि गोबां रोखोमै बेसाद फानो नाथाय बेखौहाय जोङो बायोब्ला जोङो सिना जाना हिसाबै जोङो उनाव फैसाखौ होफैनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बेयाव बाखि लानानैबो जानो हायो नैबेफोर बायदि आरो माब्लाबा फैसा नगद होनानै लानांगौब्ला बिसोरो एसे एनै रेहायबो होयो थिख दामावहाय हरो बेबायदिनो जोङो बेखौहाय जोङो मोन्नो हायो गालामालाव नांगौ रोखोमनि बेसादफोरखौ जोङो न'नि गोनांथिफोरखौहाय जों बेवहाय मोन्नो हायो बेखायनो जोङो बेखौ माव जोङो जेब्लायबो जोङो दखानाव फैयोब्ला मालफोरखौ लांनो हायो जोङो दखानफोरनिफ्राय नांगौ बेसादफोरखौ मोनलांनो हायो आरो जोङो बाखिबो लानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो माब्लाबा थाखा गोनां जायोब्ला बेवहायबो बेबायदि लांस'लायनो हायो नैबेखौहाय जोंनि दखान्दारनिफ्राय जों मोन्नो हायो आरो दखान्दारा जोंनो बेबायदि सुबिदा होयो जा बेखौहाय जोङो जायजों मोजां बेजोंहाय जोङो मोजां बेदि बिजिनेसखौ सोलिनो हागोन बेखौनो बुङो